ہمارے ملک میں اسپتالوں کی کمی نہیں ہے یہاں پہ بڑے بڑے اسپتالات ہیں اور کووڈ نائنٹین میں جو کام ہندوستان نے کیا ہے واقعی ایک مثال ہے اور یہاں پر باہر سے ہندوستان میں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں جیسے عرب ہوا اور ترکی اور ترکی تو نہیں لیکن عرب علاقے سے لوگ آتے ہیں کیوں کہ یہاں پہ ڈاکٹر بہت اچھے اچھے ہیں ہاسپٹل بھی بہت اچھے اچھے ہیں مریضوں کا علاج بہت اچھے سے ہو جاتا ہے اور جو ہے کچھ جگہوں پر سستے میں بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ غریبوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ غریب جو غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بھی ان کی بھی مدد ہو جائے اور ان کے تعلق سے بھی علاج ہو جائے تو یہ بھی سارے کام ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر اور ہمارا ملک جو ہے صحت کے تعلق سے اور ہر چیز کے تعلق سے جو ہے آگے جا رہا ہے طبی تعلق سے